हलो भाउ हाणे हिकु ॻाल्हि ॿुधो मां तव्हांजे ऑटो में त चढ़ी आहियां पर मां पंहिंजो बटूं खणण ई विसरी वियो आहे त हाणे मां पैसा तव्हांखे कीअं ॾेया तव्हांजे मोबाइल में जी पे बि हूंदो न एड थियलु त मां हुनमें तव्हांखे मोकिलियां न त त वॾो मसाइलो थी वेंदो छाकणि त मुंहिंजे हिन में बटूं आहे ई कोन्ह त मां पैसा कंहिंखां उधार वठंदमि हिन विच जॻह ते केरु ॾींदो बि कोन्ह काई सुञाणप बि कोन्हे त महिरबानी करे तव्हां इहो ॿुधायो त तव्हां हिनमें मोबाइल में तव्हां इहा एप रखियल आहे की न त मां तव्हांखे हिनमें ई पैसा मोकिले छॾियां जी पे में पैसा मोकिलियां न त त पोइ जीअं तव्हां चओ या घरु ताईं छॾियो त मां हुते घरु मां खणी करे तव्हांखे पैसा ॾिया थी पई न त जी पे में मोकिलियाव जीअं तव्हां चओ जीअं तव्हांखे सुठो लॻे